ہاں آواز آ رہی ہے

آپ اسکول میں تھے آپ کا پرفارمنس جی ہاں حنظلہ بول رہے ہیں ہم اچھا اوکے اچھا حنظلہ بول رہے ہیں ہاں آپ کے اسکول میں پرفارمنس بہت اچھا رہا آپ نے ہر سبجیکٹ میں بہت اچھے اچھے مارکس لائے ہیں آپ کے ایکسٹرا جو بھی ایکٹیوٹیز تھیں اور جو بھی کام ہو رہے تھے اس میں آپ نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا بہت اچھی آپ کی شراکت رہی آپ نے اپنی حصے داری اور اپنی ذمے داری بہت اچھے سے نبھائی ہے آپ کو اگر آپ ایسے کرتے رہیں اور ہم تو آپ اپنا بھی مستقبل سنواریں گے اور اسکول کا بھی انسٹیٹیوٹ کا بھی مستقبل سنواریں گے آپ کی وجہ سے لوگ آئیں گے یہاں اور آپ کو دیکھ کر لوگ اپنا اپنا آئیڈیل چنیں گے آپ کو مستقبل میں آپ ایک بڑے آدمی بنیں گے اور اسکول کا بھی نام روشن کریں گے اور اپنا بھی نام روشن کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے اور جی بہت اچھا ہے آپ لگے رہیں ایسے ہی لگے رہیں اور کرتے رہیں تاکہ اپنے مستقبل میں آپ بڑے آدمی اور بڑا بڑا نام اپنا بنا سکیں اور کامیاب ہو سکیں آپ کے پیچھے ہمارے انسٹیٹیوٹ نے محنت کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوٹ کا بھی نام ہوگا جب آپ کا نام ہوگا تو ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نام ہوگا اوکے ٹھیک ہے اوکے